साढ़ा गार्डन ऐ बड़ा शैल बगीचा बनाए दा अपना जानी अस फुल्ल लान्ने ब्हारें सेर फुल्ल लान्ने स्याला हून आई गेआ ऐ हून गुट्टे दे फुल्ल लाने असें शैल भगोआन दे चाढ़ने मंदर भी भेजने सारे होर बी कोई जेह्ड़ा कोई गली म्हल्ले आह्ला मंगदा अस उ'नें ई बी दिन्नै जो बी हैन गलाब लाए दा असें गलाब बी गुट्टा बी होर ब्हार सेर जियां गर्मियें च गर्मी आह्ले लाने स्याला च स्याले लाने भाई बूह्टा अजकल जेह्ड़ी निक्की गुट्टी होंदी ओह् बी ओह् गर्मियें च बी लग्गी जंदी बड्डा गुट्टा जेह्ड़ा दूआ ओह् देआली उप्पर बड़ा शैल लगदा ऐं फ्रूट ऐ जेह्ड़ा फ्रूट बी लाए दे असें अपने बागे च निक्के निक्के जि'यां मरूद लाए दा चीकू लाए दा ओह् लाए दा असें आड़ू लाए दा इ'नें सारें ई अस खन्नें फ्ही अस जेल्लै फल पौंदा जिसलै पैह्लें मंदर चाढनें मंदर चाढ़ियै फ्ही दो दो जि'यां जि'यां थोह्ड़े अपने रिश्तेदारें ई दिन्ने ओह् बंडने उ'नें ई भई चलो घरै दी सगात ऐ अंब लाए दे दिन्ने आड़ू अम्ब चीकू लीची एह् सारा किश लाए दा असें अपने घर ते ज जो बी मतलब थोह्ड़ा मता जि'यां होंदा सारें ई अस ओह् थोह्ड़ा थोह्ड़ा इ'यां चक्खने ई गल्ला चलो घरै दा फ्रूट ऐ तुस चक्खो कोई दोआई नेईं सु'ट्टने कोई किश नेईं सु'ट्टने जे मतलब इ'यां मिला आखदे ना देसी हैल देस्सी हैल पाए दा होंदा असें ओह्दे कन्नै भई कीते दा होंदा सारा किश जो बी गार्डन दे फुल्ल न फुल्लें दी कटिंग करदे जन्ने आं अस दिखने उ'नें ई उं'दियां कलमां अग्गें लान्ने गलाबें दियां कलमां लान्नें गुट्टा लान्नें होर बड़े फुल्ल अस लान्ने जे बी हैन जिन्ने बी मौसम दे ब्हार कन्नै लान्ने ना ते ओह् लांदे ते मतलब एह् ऐ कि भई किश जेह्ड़ा कोई मंगै ते फुल्ल चाहिदे न थोह्ड़े गलाब दे अस उ'नें ई देई ओड़ने आं भई मंदर ऐ जां किश सत्संग ऐ किश ऐ अस उ'नें ई आखनें आओ लेई जाओ लेई जंदे ते लोग अदूं लेई जंदे दसदे भई हां भई उं'दे घरै दा असें फुल्ल आंदे उं'दे बड़ा फुल्ल बड़े न हर चीज लाई दी ऐ उ'नें मतलब बूह्टें च मतलब फ्रूट बी लाए दा फुल्ल बी लाए दे साग सब्जी बी लान्ने ओह् बी मतलब ब्हारै सेर जि'यां बी मतलब फ्रूट लाए दा ते उब्भी लाए दा सब्जियां बी लान्ने जो बी ब्हार ऐ मतलब स्याला च स्यालें आह्ली सब्जी गर्मियें च गर्मियें आह्ली सब्जी लाई दी होंदी असें सब किश लाए दा होंदा ओह् बी अस उं'दियां कलमां बी त्यार करने करने आपूं ते फुल्लें दियां बी कर करने गलाबें दियां कलमां बी करने होर बड़े फुल्ल लाए दे चाइना रोज होई जंदा होर इ'यां नां लैने होन ते बड़े फुल्ल न पर मता अस इ'यै दिक्खनें अस कि भाई जेह्ड़े रोज बरतने आह्ले न ते ओह् असें भाई एह् रोज जेह्ड़े भगोआन दे चाढ़ने आह्ले मता गलाब चाइना रोज़ ते गुट्टा गै होंदा ते उसी मता ध्यान दिन्ने भाई जां भी एह् मोतिये दे फुल्ल न होई गेआ उसी दिक्खने ओह्दियां कलमां न त्यार करी ओड़ने ओह् भी भगोआन दे चाढ़ने गी कम्म औंदे मोतिये दे फुल्ल ओह् बी दिक्खने भाई